हँ घरकेँ साफ सुथरा रखना चाही गन्दगी नहि रखना चाही कचड़ासभ निकालि कऽ बाहर फेँकना चाही कचड़ा घरमे नहि रहना चाही कचड़ा प्रत्येक दिन फनाइल पानिके साथ पोछा लगाना चाही घर स् स् साफ सुथरा अच्छा रहै छै बच्चा अरकेँ कोइ दुःख आर नहि होइ छै कोइ दुःखसँ नहि अथी परेशानी होइ छै घरकेँ साफ सुथरा रखना चाही प्रत्येक दिन पोछा लगाना चाही कचड़ा घरमे नहि रखना चाही अच्छा ढङ्गसँ साफ सुथरा करना चाही कपड़ा भी साफ रहना चाही बच्चाके भी कपड़ा साफ करना चाही प्रत्येक दिन नहाना चाही प्रत्येक दिन साफ सुथरा करना चाही सभ घरके दरवाजाकेँ साफ सुथरा करना चाही कचड़ा नहि रहना चाही कचड़ा